جی بالکل نیا پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں آپ کیسے ہیں آپ ہمیں بتائیں پہلے جی کہیے ہو جائے گا کیا آپ کے پاس کوئی خاص اسپیکشن ہے کیا ہم اپنی طرف سے تجوید دے سکتے ہیں جی ہمارے پاس اچھی کوالٹی کے ہی سیٹ ہیں زیادہ میموری پروسسز اچھا ہو ورک ٹیک اس کا کافی سال تک چل سکے اور کوئی پریشانی نہ ہو ہم ایسے جی ضرور جی ہمارے کچھ رینڈورس ہیں میں ان سے بات کر کے بتاتی ہوں جی ہاں ضرور کوشش کریں گے اور اور ویڈنسڈے تک دے سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں گے

ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں جی میم کوشش کریں گے اگر مل جائے گا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس سے اچھی کوالٹی کا بھی دیکھ سکتے ہیں ہم لیکن کوشش کریں گے ہم جی شکریہ